अ हेल'

दाथ' बे लामाया बांद्राय गाज्रिद्राय बो नङा मानि एसे गाला गालि दं आरो बांद्राय स्पिडाव थांजानाय नङा लासैनो थांनांगोन आरो बांद्राय स्पिड होजानाय नंङा बिदिनो थांजागोन थांनाया खिन्थु लामाया एसे गाला गालि आरो औ उसुबिदा गैया लासै थांनो हागोन थाङोब्ला दैबानाया एसे खेल लानांगोन दैबानाजोंहाय ओरै रुगुं रुगुंजोंहाय माने माखासे खुरखानाय दङ बबेबा गाहां दङ बेफोरबायदि आरो ना एसे माने साइडजों दाला आरोना एसे गेजेरजों नायनानै थांबानो जाबाय बिदिनो जिंजों दा लानो नाङा मानि दैबानाया एसेबाबो एफेक्ट होदों आरो माखासेआ मानि एसे हाखर हुखर खालाम लांबाय आमफ्राय बिदिनो बबेबा गाहां गाहां जानानै दं सिन जालाय लायनायनै दं आरो एसे नायनानै थांबानो जाबाय आरो खेल लानानै बेजों थाङोब्लाबो ओरैहाय फारसेजों माने बेजोंबो बिदिनो लामाया फ्राय मानि मोजांआनो नंजोबा बेबो एसे गाला गुला एखे कनडिसनानो आरो बेजोंबो थांजायो थांबा औ बिशमुरिजों थाङोब्ला गिदिंनाय जायो लामाया नैबे बिशमुरिजोंहाय मोजां आरो थांग्रा लामाया मोजां बेजोंहाय बेजोंहाय पाक्काया मोजाङैनो दं आमफ्राय हरै ससेनिफ्रायसो एसे गाज्रि आरो बेहाय एसे खेल लानानै थांब्लानो जाबाय आरो

औ बेजोंनो बेजोंनो मानो हरैजाय मानो गिदिं बावनो बेजोंनो थांब्लानो जाबाय लासै खेल लानानै सालाय बानो जेबो नङा दे औ औ दे थेंक इउ